स्कूटर ट्रक मोटर साइकिल जीप कार साइकिल हवाई जहाज मालगाड़ी रेलगाड़ी बस ट्रैक्टर टमटम रिक्शा घोड़ा गाड़ी बैटरी रिक्शा आटो रिक्शा स्कूटी एक्टिवा हथगाड़ी दॿो गाड़ी